हैल्लो हां जी हां जी कौन मोह्न अच्छा अच्छा शामलाल हुन्दा बड्डा मुड़ा अच्छा अच्छा में ठीक आं तुस सनाओ ओह् में एक्चुअली ओ कस्टमर कन्नै थोह्ड़ा बिजी हा कम्म करा दा हा ते हां जी हां जी दस्सो खर्चा पानी खर्चा पानी कोह्दा

अच्छा ओ माराज मेरी गल्ल ते सुनो अद्दे कस्टमर आंदे ते अद्दे बुकिंग कैंसल कराइयै चली जन्दे न ते ओह्दा केह् स्हाब देआं में तुसें तुस दस्सो हां हां अच्छा ते तुस लेई लाओ उंदे कोला गै लेई लाओ चलो में समझा ना लेकिन में सोचा दा हा जे तुंदा कोई रिश्तेदार आंदा ते उस्सी फ्री च रखाई ओड़गे इन्ना ते अस करी सकने आं लेकिन कमीशन किन्नी कमीशन चाहिदी तुसें गी दस्सो चलो जिन्नी थोह्ड़ा बोह्ता बनदा ऐ जिन्ना त्रै परसेंट देई ओड़गे ठीक ऐ ना पंज ज्हार रपे लैंदे हां जी ज्हार रपेया ते नेईं देई सकदा में मते कोला मता वि में पंज परसेंट इदे उप्पर डन करो क्यूंकि इसतो बध्द ते में नेईं देई नेईं देई सकदा निं नेईं ओह् ते गल्ल स्हेई ऐ हां चलो दिक्खी लैन्नेआं चलो सत्त अट्ठ परसेंट तोड़ी करी लैगे थोह्ड़ा टच सत्त अट्ठ सत्त अट्ठ परसेंट ठीक ऐ एह्दे कोला बध्द केह् करना तुसें ठीक ऐ दिक्खो सर मेरी गल्ल सुनो जि'यां अगर जे ते कोई दस कस्टमर आन दिने दे ते गल्ल वि बनै लेकिन इक इक अद्दा कस्टमर आंदा दिने च ते ओह्दे च में तुसें गी कमीशन देई ओड़ां में घर कि'यां चलाना तुस एह् गल्ल में अपने हां ते हां जी हां हुन दिक्खो ना जेह्ड़े कुक रक्खे दे न उ'ने मुक्त च ते रुट्टी बनानी निं ते हुन में उ'नें गी कड्डी वि निं सकदा कस्टमरें गी पुक्खे दे ते में मारना निं ऐ हुन तुस दस्सो चलो अट्ठ परसेंट उप्पर करने आं डन हां अच्छा चलो ना तुंदी ना मेरी हां हां बिलकुल चलो में देगा तुसें गी ज्हार रपेया देगा लेकिन इक कम्म तुसें करना दिनें दे पंज कस्टमर भेजने गै भेजने इन्ना करी ओड़ो अच्छा चलो घर दी गल्ल ऐ ठीक ऐ करी लैनेआं डन ज्हार उप्पर करी लैने ठीक ऐ